महाराष्ट्र में हाई कोर्ट आहिनि मैजिस्ट्रेट कोर्ट आहिनि ऐं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स आहिनि त जीअं जीअं तव्हांजा मैटर्स आहिनि तीअं तीअं हुन कोर्ट में तव्हांजा वेंदा आहिनि सभिनि खां मथे हाई कोर्ट आहे हुनखां हेठि आहे सेशन कोर्ट ऐं हुनखां हेठि जेका तव्हांजा मैजिस्ट्रेट कोर्ट आहिनि डिफ़्रंट अगरि तव्हांजा पारिवारीक मतलबु फ़ैमिली इश्युज़ आहिनि त उहे फ़ैमिली कोर्ट में वेंदा आहिनि अगरि तव्हांजा रेंट मैटर्स आहिनि त उहे स्मॉल कोज़ कोर्ट में वेंदा आहिनि ऐं बाक़ी जीअं सिविल आहे त उहे सिविल तव्हांजा सेशन कोर्ट में या तव्हांजो जेतिरो अमाउंट आहे हुनजे हिसाब सां तव्हांजे मैजिस्ट्रेट कोर्ट में या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वेंदा आहिनि